बुजुर्ग लोक अपन चौक चौराहा आ दलान पर सदासँ ताशक प्रति ज्यादा रूचि रखैत छथि एहिमे चारिटा अगर खेलाड़ी रहैत छथिन तऽ पाँच दस व्यक्ति दर्शकक रूपमे बैसल रहैत छथि ओ अपन मित्रक सहयोग करैत छथि किओ अपन बोली सोलहसँ चालू करैत छथि तऽ किओ अठाइस तक सेहो पहुँचि जाइत छथि लेकिन जिनकर डिटो होइत छनि हुनके रङ्ग बनेबाक पड़ैत छनि आ अगर हुनकर जीत होइत छै तऽ ई हुनकर जीवनक एकटा छोट सन जीत भेल आ एहिमे चौका पँजा छक्का या अनेक तरहक अन्य खेलसभ सेहो भऽ जाइत अछि इएह जीवनक हुनका लेल एकटा मूल आधार अछि